मानसिनि देहाया मोदोम खमायनो मुलि बाहायनायनि थाखाय मुलिया दङ थिग बिदिनो बबेबा मुलिखौ जायोबा बबेबा मुलिखौ नों बाहायोब्ला नोंनि देहा एबा अंग' नोंनि सोलेराव साइड इफेक्ट एबा खेंस्लायै नोंहा खहा जानो हागौ मानो होनोबा थिग बिदिनो मोदोम खामायनायनि थाखाय नोंहा जुदि फरिस्रम एबा नोंहा जुदि फरिस्रमखौ जुदि टाइमलि खालामबाय थानाय एबा जानायखौ नों टाइमलि मेन्टेनेन्स खालामबाय थायोबा नोंनि जानायखौ अभार एबा बारा जायालासिनो लिमिट एबा नांगौनि बारा जायालासिनो नांगौ बायदिल' जानानै जिखिनि नों उन्दुनाय समखौ सय घण्टा उन्दुबाय थानानै जिखिनि टाइमाव नोङो फुंनिफ्राय लानानै फेजिकेलि हेरेसमेन्ट एकस्रासाइस खारनाय मोनसे थाबायनाय गासैबो फिट लानानै नों देहाखौ थाजिम खालामनो हायो लासैनो नोंनि मोदोमा खमायलांनो हायो जानायखौल' नोङो अभार जानो नाङा थिग बेबायदिनो गावबा गाव गाबा गावनि देहाखौ मेन्टेनेन्स खालामनानै जानायखौ लिमिटनि जानानै गाबागाव फरिस्रम लाखिबाय थायोबा अलरिडि गावबागावनि देहाया अलरिडि हामलांखागोन अलरिडि खामायलांखागोन बावहाय आंनि थाखायबा मानि आंनि सान्नायबा मुलि जानांगौनि जेबो गोनांथि गैया मानो होनोबा नों परिस्रमखौल' नों खालामबाय था जेरै नोङो वागाबो खालाम जेरै सेल्फ मानि गावनो हारसिङै फुङाव सिखारनानै एकस्रासाइस खालाम रमिं खालामनायजों लोगोसे एकस्रासाइस खालाम थिग बिदिनो नोंनि देहाया लासै लासैयैनो खमाय लांगोन थिग बिदिनो मानसिया अभार जायोबा उदैबो देरो मेजेमबो जायो थिग बिदिनो बे उदै देरनाय उदै गिदिर जानाय मेजेमखौ खमायहोनो थाखायनो फरिस्रम एबा फेजिकेलि प्रेकटिकेल एबा नांथारगोन मानि गावनो नेजेस्थ' हारसिं खमायहोनो हायो मानो होनोबा मुलि जानांगौनि गोनांथि गैया फेजिकेलि जोंबो बिबायदिनो दिन बाय दिन मानि फुरा फेजिकेलि हेडेक बिदि खामानि मावनाय फेजिकेलि प्रेसार खालामनाय नै बिदियाव जोंनि मोदोमा खमायो बेनो